ہیلو كیا میری بات ڈرائیور مكیش جی سے ہو رہی ہے جی مكیش جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ كو اپنا لوكیشن سینڈ كیا تھا ناگلوئی میٹرو اسٹیشن كا لیكن اب ہم اس لوكیشن پر نہیں ہیں كسی وجہ سے ہمیں دوسرے لوكیشن پر آنا پڑا كیا آپ مجھے درگاپوری سے لے سكتے ہیں میں ابھی درگاپوری پر ہوں جی بہت بہت شكریہ آپ درگاپوری پر آ جائیں میں یہیں آپ كا انتظار كر رہا ہوں بہت بہت شكریہ مكیش جی